आङो मोनसे दख'ना बायदोंमोन बे दख'नाया गोथां गाबनि आगरआ फाहार आगर बिरात मोजां बाथिया गंबा बेहाय गेजेराव बैग्रि बिबार दाखावनाय गेजेराव आसि ससेआव आसि दादों ससेआव खेंख्रि खेंख्रि दादों आरो आसि दानाय होनोमोन जों गोदो बेखौ बिरात फसायदों आं आरो मोनसे दख'नाया आगर गुबै आगर गुबैयाव गुसथियाव बाथ' रं लानाय बिरात मोजांमोन बियो दासिमबो मोजां मोनबाय थायो आङो सासे मानसिनि बायनायमोन आरो बियो आजि सारि पास बसर जाबाय दाबो अननानैनो इसे इसेल' गानबाय थायो आङो दाबो मोनबा लाबावगौसो आं बे दख'नाखौ दामाबोथ' बुरजाथार दानि बाजारआव दुइ हाजार दुइस' लादोंमोन बै समावनो थिन बोसोर सारि बोसोरआनो जाबाय बे समावनो दाथ' बेखौ बियो पसिचस' फानोनो बियो जाय मानसिया हरदोंमोन आंनो बियो मोनसेया फाहार आगर गोथांआ बेबो गांनै लाबोदोंंमोन आं गांसेआथ' गैला अबस्थायानो गांसे दंबावो बियो बिरात मोजां बिबो न'आव दानाय गोदोनि मदेल जिं जिंआव बैग्रि बिबार लालायनाय